हॅलो आं सर हांव आमी तुमच्या दोंगरा बद्दल आमकां कितें तरी म्हायती जाय आसली कॅजू तुमचो तो फेमस आसा गोवान न्हू सो आमकां तुमी कितें मातशें इनफॉर्मेशन दितलें तुमी ओके काज तुमी काज म्हणटा अशें ओके ओके मागीर सर ओके सर

आं हां ओके ओके सर अं सो फेणी इज द गोवन फेमस आलकॉहोल न्हु सर या ओके आनी मागीर अं र तुमी रस म्हणटालें तें आनी ओके ओके निरो

ओके सर तुमी ओके सर आनी तुमगें तुमी आतां इतलें इनफॉर्मेशन आमकां दिलें म्हणून तुमकां देव बरें करूं सर अं ओके बरें सर आनी सर तुमकां तें आतां काजुच्यो बियो आसता पळय त्यो जर तुमी कशें कितें तुमी सॅल करता कांय कितें करता तुमी खावपाक दवरता ओके तेंच करता तशीं हां ओके बरें सर थँक यू